हँ हँ दीदी कहलियनि हमे अयलियै बेगुसराय दीदी तऽ कोन कोन पाबनि होइ छै हँ हँ केना केना सब पाबनि होइ छै हूँ आरो नहि अहाँ जनै छी छठि पूजा देखबो लए बोलियै होइ छै हँ आरो हूँ आरो आरो पबनि होइ छै आरो तऽ होइ छै कोन कोन पबनि होइ छै हूँ ओ कोन कोन पबनि होइ छै आरो बढ़िआँ बढ़िआँ सब बाला कोन कोन पाबनि बढ़िआँ होइ छै सब से नामी होइ छै छठि पूजा